السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ جی یعقوب صاحب بول رہے ہیں جی پورنیہ بازار لائن بازار سے لولو کلکشن سے لولو کلکشن جی جی ذرا مجھے لنگی اور جو ہے دھوتی چاہیے تھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں اس کا کلکشن اچھا رہتا ہے سمجھے جی جی جی اصل میں ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہے تو اسی میں ہم کو کچھ زیادہ ہی لنگی اور دھوتیاں چاہیے تھیں حضرت کیا رینج تک یہ آجاتی ہیں جی یہ تو اچھا جیسے ہم لوگوں کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوگی تو کچھ کنسیشن ہو جائے گا جی تو یہ آپ کی ایک ہی اسی میں جو ہے کاٹن وغیرہ میں بھی اور دوسری کپڑوں میں رکھتے ہیں کیا آپ

اچھا جی اچھا سب سے جی جی تو آپ کی دکان کی ٹائم کیا ہے کھلنے اور بند ہونے کے

اچھا ماشاء اللہ اور کسی دن بندی تو نہیں رہتی ہے اچھا جی نہیں ہم نے کہا صدر بازار کی بندی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل ہم جو ہے آپ کے یہاں آتے ہیں ان شاء اللہ پھر جیسا ہوتا ہے تو ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ دعا میں یاد رکھیں ان شاء اللہ کل ملاقات ہوتی ہے جی السلام علیکم اللہ حافظ